हिन्दी भाषा हमारी मातृभाषा है यह हम बचपन से ही इसका उपयोग करते हैं और हमारे देश में सबसे अधिकतर यही भाषा बोली जाती है और इसी में हम भाव हमारा सब समझ में आ जाते हैं और ज़्यादातर चीज़ें हम हिन्दी में ही करें तो हर चीज़ हमें हिन्दी में ही समझ में आती है आपको एक कहानी सुनाऊँगा इस पर मैं एक बार गया था कहीं घूमने तो वहाँ कोई व्यक्ति थे तो वह इंग्लिश में बात कर रहे थे तो मुझे तो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ तो एकता समझ में आ गया था पर कई लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दी भी हिन्दी ही समझते हैं लोग तो इसलिए हमको हिन्दी का ही उपयोग करना चाहिए जिस चीज़ में भी क्योंकि सभी लोग ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग हिन्दी से समझ इंग्लिश को हिन्दी में कर पाएँ